सिंधी खाधनि जे बारे में जेतिरो घणो चवंदुसि उहो घटि ई आहे ऐं सिंधी खाधा सिंधी बस बेसण जूं टिकियूं भाॼियुनि में सिंधी कढ़ी सिंधी साई भाॼी साईं छा चवंदा आहिनि सिंधी चापूं उन खां सवाइ साईं छा चवंदा आहिनि तव्हांखे जेकॾहिं उन्हनि में सोचियूं त पिहोन जी भाॼी ढॿल रोटियूं सेअल सेअल भींडियूं पटाटा मतिलबु त सिंधी खाधा तमामु घणा ई आहिनि हिकिड़ो गीत तव्हां ॿुधो ई हूंदो

टंगी कंदो त ईअं